हॅलो हां जी एस टी ऑफीस न्ही ओके हांव एम वॉटरांतल्यान उलयतां आमी वॉटर प्युरिफायर्स बीन आसता पय तेचे रिलेटेड सगळे प्रॉडक्ट्स आमी ट्रेडींग करतात आतां आमचो बिजनस खूब वाडला सो आमी आतां ट्रेडिंगसून सर्विसींग सुद्दां स्टार्ट करतात तेच्या खातीर म्हाका तो बिजनस कॅटगरी कोड मॉडिफाय करपाक जाय अपडेट करपाक जाय जी एस टी रॅजिस्ट्रेशना खातीर हय हय हय सो म्हाका तें सांगां की तें आतां म्हाका अपडेट करपाक जाय जाल्यार कितें कितें लागतलें कितें डॉक्युमेंट्सांची बीन गरज आसा बिकॉ हां ओके आसा जाल्यार न्ही हांवें तुमकां ऑलरेडी एक ह्या ईमेल आयडीन जें आसा पय हॅल्प डॅस्क ईमेल आयडीन तितून मेल केला ओके त्या मागीर तुमी म्हाका कितें डॉक्युमेंट्स बीन जाय जाल्यार तितून म्हाका रिप्लाय धाडा आनी आमी आतां एक हे बिजनस कॅटेगरींत तो एस ए सी कोड एड करात सर्विसींग ऑफ वॉटर प्युरिफायर्स म्हणून आनी ट्रान्सपोर्टेशनांचे सुद्दां बिजनस कॅटेगरी कोड एड करा आनी कितें कितें आसा जाल्यार म्हाका तुमी मेल करात तितून तें मेलान घालात मागीर हांव तुमकां तें दिता